और कैसे मतलब उसकी गंदगी हम साफ़ करें इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ तो सब से पहले तो हमारा आ जाता है फ़िल्टर कि हम पानी को फ़िल्टर कर के पिएं उस में से गंदगी निकाल के पिएं और फ़िल्टर हमारे घरो में जो रहता हैं मशीन रहती है एक फ़िल्टर की हम अपने हाथ से भी फ़िल्टर बना सकते हैं पर उस में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं और मतलब सब बना लें उसको ये भी नही हो सकता और दूसरी चीज़ आती है छन्नी अगर पानी में कंकर है पत्थर है छोटे छोटे जो नहीं अपने उससे हम निकाल सकते अपने हाथों से उसको हम छन्नी यूज़ कर के निकाल सकते हैं तो छन्नी से छान के पानी कितने अच्छे से साफ़ हो जाता है और हमारा जो कपड़ा होता है एक दम पतला सूती का कपड़ा जो होता है उस में से जो रेतें होती हैं बहुत बहुत छोटी जो छन्नी से भी नहीं निकल पाती है उसको अपन कपड़ा यूज़ कर के निकाल सकते है कि कपड़े में पानी डाल दिया और निचे से हमें साफ़ पानी मिल जाता हैं तो ये सब चीज़ें यूज़ करके हम पानी को अपने साफ़ कर सकते है शुद्ध कर सकते हैं पीने लायक़ बना सक